हेलो हम राहुल कार गैरेज से बोल रहे हैं और हमारी कार खराब हो गई है यार उसकी सर्विसिंग करना है तो अब आ सकते हो कैश को लेने का आ पाओ हाँ उसका उसका पूरा काम करना है और पेंट वेंट भी थोड़ा सा है उधर तो एलाईमेंट का काम करवाना है ये हमारी हँ स्वागत के पास छः पानी रोड पर शादी स्वागत के पास छः पानी रोड हाँ हाँ हाँ हाँ मैं जामा सूँ खर्चा उर्चा बता देता तब ग्रीस उस कैसे लगेगा तो कब तक आ जाओगे फिर नहीं नहीं आप कब आ कार लेने कब तक आओगे अभी लेंगे पैसे हाँ तो थोड़ा जल्दी आ जाना अब अब एक कार की जरूरत तो पड़ कार की तो जरूरत पड़ती जा इधर उधर जाना रहता है और हाँ उसका क्या एलाइनमेंट का काम करवाना है और वो सर्विसिंग कर देना और क्या एक ही तो आया है ठीक करना पड़ेगा ना और सीधी कॉल करना फिर आ के ये नम्बर पे आऊं